दारू बिहारमे बन्द बन्द करि देलिए हँ तैओ दारू चलिते हइ घर घर दारू बनै हइ शराब बनै हइ आओर सभ पी पी कऽ बहुत आदमी मरै हइ दारू बन्द नहि केलिए हँ दारू बन्द करिऔ तकर बाद बच्चा आरके एतेक पढ़बै छिए रुपैआ लगबै छिए पढ़ाबैमे रुपैआ लगा रहलिए लेकिन कोइ अथी नहि हइ आओर हमर समस्तीपुर बिहारमे किछु बना अथी बना नहि रहलिए हँ से बच्चासभ काम करतै गरीबके बच्चा हइ सब काम अहाँ आर दिऔ बहुत सभके अथी गरीब लोक हइ बहुत दिक्कत हो रहलै हँ शराब बन्द करिऔ शराब चलै हइ शराब बनै हइ घर घर घर घर बिकबो करै हइ आदमी बहुत मरै हइ बहुत मरल रहलै हँ आओर बच्चासभकेँ सभकेँ दिक्कत हो रहलै हँ एतेक रुपैआ लगा रहलिए हँ रुपैआ अथी सरकार नोकरी दिऔ कोनो शराबके बन्द करिऔ शराब ब बहुत चलि रहलै हँ शराबके बन्द करिऔ शराब चलल हँ घर घर शराब बिकि रहलै हँ शराबके बन्द करिऔ एतेक लोकसभ दारू पी पी कऽ बहुत मरै हइ आओर बच्चा आरके एतेक पढ़ा रहलिए हँ रुपैआ लगा रहलिए हँ कोनो समस्तीपुर बिहारमे कोइ नोकरी नहि हो रहलै हँ बच्चासभकेँ बच्चासभकेँ अथी करिऔ